दिक्खो जी अस सांबा जिलें च रौह्ने आं ते साढ़े सांबा जिले दो बिच्च अस ग्रांऽ साढ़ा संगोआल ऐ ते संगोआल दे साढ़े डोगरी बोल्ली जंदी ऐ ते आस्सै पास्सै लोग मुस्लिम बी हैन नै गुज्जर बी हैन नै ते होर बी बहुत सारे लोग न ते उं'दा पैहनाव जेह्ड़ा साढ़े कन्ने सेम मिलदा जुलदा ऐ ते बाकी अस थोह्ड़ा अग्गै पिच्छै दूर चली जाह्च्चै ते थोह्ड़ी बहुत चेंजिंग डोगरी कोला अलग होई जंदी ऐ उ'दी भाशा लेकिन अप्पू चे जेल्लै अस बोलने आं ते साह्नू जादा कोई नी लगदा मुस्लिम थोह्ड़ा उर्दू दा जादा ओह् करदे न जेल्लै अप्पू चें बोलदे न ते अस जादा डोगरी बोलने आं थोह्ड़ी बहुत पंजाबी बी मिक्स होई जंदी ऐ ते उर्दू मुस्लिम जादा बोलदे नै ओह्दै बिच्च होर और खान पीन साढ़ा जेह्ड़ा थोह्ड़ा बहुत डिफरैंट होई जंदा उंदे कोला अदर कास्टें कोला ते साढ़े एह्दे च जियां साढ़े ग्रांऽ इत्थें भगत बी हैन नै लोहार बी हैन नै तरखान बी हैन नै होर बी हैन नाई बी जात दे हैन नै